یہ اتر پردیش میں ویسے تو بہت طرح کے کھانے ہیں لیکن زیادہ جو مشہور ہے وہ تاہری ہے بریانی ہے جیسے تاہری میں ہے یہ ہر طرح کے مسالے پڑتے ہیں اور جیسے ہوٹل میں تاہری بن رہی ہے تو خوشبو باہر سے ہی آتی ہے ہر آدمی سوچتا ہے کہ ہم بھی تاہری کھائیں اور ہم بھی بریانی کھائیں بہت اچھی من کو لگتی ہے اور ایک بار ہاں مظفر نگر کی ایک فیمس تاہری اور بریانی ہے یہ بہت اچھی لگتی ہے جس کو ایک بار لگی وہ دوبارہ بار بار کھاتا ہے بہت